हैलो सर नमस्कार सर सर मैं आप ट्रैवल एजेंट बोल रहे हो सर सर मैं जयपुर से भगत सिंह बोल रहा हूँ सर हाँ मुझे क्या है जो आपके करौली जिले के अंदर जो केला देवी का मंदिर है ना सर वहाँ पर घूमने जाना है और माता के दर्शन भी करने जाना है सर हाँ सर हाँ सर मुझे क्या है कि सेवन सीटर एक कार चाहिए जिसमें हम सभी परसन आ जाएं और घूमने जा सकें

हाँ सेवन सीटर एक गाड़ी चाहिए सर हमको अच्छा कैसी कार है कुछ आवाज या शोर सराबा नहीं है बढ़िया ए सी चलता है ना सर

हाँ वो ड्राइवर एक तो बढ़िया ठीक ठाक ही चलाता है ना सर अच्छा और आज तक कोई बात तो नहीं हुई सर उसके साथ में एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ हो अच्छा सर चलो हम जयपुर से ही पिकअप कर लोगे या फिर हम वही पे आना पड़ेगा सर क्या सर अच्छा सर हाँ तो लग जाएगा सर हमको हम आपको जयपुर में नारायण सिंह सर्कल पर मिल जायेंगे सर आपके ड्राइवर को भेज दिए हम यहीं से रस्ते में जो भी टुरिस्ट जगह है जहाँ पर हम घूम सकते है वहाँ पर भी देखते देखते केला देवी मंदिर का दर्शन करना चाहते है सर हाँ वहाँ पे हाँ रुक कर भी एक दो दिन रुक कर भी सब सारी जगह घूमेंगे सर हाँ बिल्कुल सर और जो केला देवी मंदिर से पहले भी करौली है ना सर करौली में राधा मोहन मदन मोहन जी भी हाँ चलो उसके भी दर्शन कर हाँ तो वो भी जो है सारा वहाँ पे घूमा दोगे सर अच्छा सर अच्छा बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद और क्या क्या सुविधा दी जाएंगी सर हमारे लिए अच्छा उसका चार्ज भी लगेगा ना सर चलो कोई दिक्कत नहीं है चार्ज हमको घूम रहे हैं हम कितने सालों में आते है घूमे के लिए कुछ खर्चा तो होता ही है रहना का खाने का तो सब जगह ही होता है हाँ नहीं सात अलग अलग रूम चाहिए सर सातों के लिए

अच्छा और दर्शन भी बढ़िया प्यार प्रेम से हो जाएंगे ना सर कुछ भीड़ भड़का तो नहीं है चलो अच्छी बात है सर और मैंने काफ़ी अच्छा सुना है करौली शहर में तरह बहुत ही अच्छा से प्यार प्रेम से बोलते है और अच्छा मान भी इज्जत करते है सर और बहुत ही बहुत ही प्रसिद्ध आपके केला देवी का मंदिर है तो बहुत ही काफ़ी इच्छा उजागर हो रही थी केला मंदिर जाने कि चलो चलो ठीक है सर आज आते है हम आपकी कार को कार को एक घंटे में भेज दिए नारायण सर्कल मिल जाएंग ओके सर ओके धन्यवाद सर